बहुत बाल्यावस्थामे पिताजी अन्त कऽ गेल छलाह मात्र मैट्रिक पास कए कऽ इण्टरमे रही ओहिसमयमे संस्कृत शिक्षासँ उत्तर मध्यमा कयलाके बाद यथाशीघ्रे शिक्षकके रूपमे नियुक्त्ति भेट गेल अनेक तरहके समस्या जीवनमे आबिते रहल महत्वपूर्ण योगदान हम हमर जे माताजी छलीह हे जे अपूर्ण ज्ञान रहितो मने अक्षरक बोध नहि रहितो ओ ततेक विदुषी रहथिन जे आइ हुनका प्रति सेहो कहलामे हृदय विदारित भऽ रहल अछि जी हुनके सलाहसँ आइ जीवनके सफलता तक आइ एतय तक आइ जे एकटा शिक्षककेँ सम्बन्धित शिक्षक सम्मानित शिक्षक होइके नाते रिटायर कए कऽ बैसल छी से हुनके कृपासँ हुनके सलाहसँ